हांव मोबायल डेटा परस वायफाय चड वापरतां म्हज्या घरा हांवें बिएसनल वायफाय फेसिलीटी बसयल्या तशीच ऑफिसान ज्या जाग्यार हांव कार्यरत आसा थंय पण वायफाय फेसिलीटी आसा त्या मुळे म्हजो डेटा चड वापरप जायना पण जेन्नां हांव भायर आसता तेन्ना हांव डेटा वापरतां म्हाका कमीत ते एक जीबी डेटा दिवसाक गरज लागता मुवीक पिक्चर डावन्लाॅड करपाक जालें जांव मोटी खंयची फायल डावन्लाॅड करपाक जाली जाल्यार हो वन जीबी वयर म्हाका गरज लागता कायेक क्षेत्रांत सिग्नल जेन्ना बरें मेळना तेन्ना मात इंटरनेट डेटा मेळपाक कठीन जाता एरटेल जियो बियेसेनेल वाॅडाफोन सगळ्या क्षेत्रांनी मेळना कांय एक क्षेत्रांत एरटेलची रेंज बरी आसता कांय एक क्षेत्रांत जियोची रेंज बरी आसता व इतर